میرا سب سے فیوریٹ کھیل کرکٹ ہے کرکٹ کو میں کھیلنا اور دیکھنا پسند کرتا ہوں کرکٹ کا میرا سب سے فیوریٹ کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی ہے کیونکہ وہ ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ ہارڈ سے ہارڈ سچویشن میں اپنے ٹیم کو جیت کی طرف لے جانے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اور وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں اور ایک ایسے کپتان ہیں جو کہ اگر کیسا بھی مشکل ہو چاہے وہ ایک بال میں دو رن ہو یا ایک رن ہو وہ ہمیشہ ٹھنڈا دماغ سے ہوتے ہیں رہتے ہیں اس میں کوئی طرح کا اکڑ گھمنڈ کوئی نہیں ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کو یعنی بالروں کو بہت ہی شانت مزاج میں سمجھاتے ہیں اور کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں کہ انڈیا کا کم سے کم ساٹھ پرسنٹ لوگ کرکٹ کو دیکھنا اور کھیلنا پسند کرتے ہیں کرکٹ کرکٹ میں کرکٹ میں دو ٹیم ہوتی ہے اور ایک ٹیم میں گیارہ پلیئر ہوتے ہیں اور دوسرے ٹیم میں پھر گیارہ پلیئر ہوتے ہیں اور کرکٹ کا بھگوان یعنی کہ سچن تندولکر کو مانا جاتا ہے سچن تندولکر بھی ایک بہت اچھے کھلاڑی تھے جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا اور سب سے زیادہ رن انہی کی ہیں اور سب سے زیادہ سکسز اور سچن تندولکر کے نام ہیں سچن تندولکر نے اپنا ایک اتہاس بنایا جو کہ بہت ہی جو کہ آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہے اور کرکٹ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ کے شروعات سب سے پہلے انگلینڈ میں ہوئی تھی اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اسے سب کرکٹ کے بارے میں جاننے لگے اور کھیلنے لگے ہمارے گاؤں کے بچے جوان سبھی کرکٹ کو کھیلنا کھیلنا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں کرکٹ میں کرکٹ کے ایسے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ قابل تعریف ہیں جیسے ایم ایس دھونی وراٹ کوہلی روہت شرما شیکھر دھون اور بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ تعریف کے لائق